हांव लॅबांत कामाक आसता लॅब टॅक्निशन म्हणून आनी म्हजे पयलींच्यान ल्हान आसतनाच्यान आवड आसली की हांव विज्ञान क्षेत्रांत कितें तरी करतलो म्हणून आनी तेंच बारावी परिक्षा पास जावन हांव डिग्री करपाक गेलो आनी हांवें कॅमिस्ट्रींत म्हजी डिग्री मेळयली तशेंच हांवें म्हजी डिग्री मेळटकच पोस्ट ग्रेज्यूएशन बी केलें आनी आतां हांव लॅबांत कामाक आसता आनी आमच्या लॅबांत हांव जें उदक आसा ताची टेस्टिंग करता